हा मां प्रोजेक्ट खे पूरो करण जे लाइ कई बार वर्चुअल पर्सन असीसटेंट जो उपयोगु कयो आहे हिन सां मुंहिंजो अनुभव ख़ूब सुठो रहियो छोकी जॾहिं तव्हां कंहिंजी हैल्प वठो था मदद वठो था त तव्हां हुन जा बि वीचारु पंहिंजे प्रोजेक्ट में यूज़ था कयो उपयोग त कयो त हुन सां तव्हां खे जिथे बि कोई कन्फ्यूज़न अचे थी त तव्हां हुन खे हुन माण्हुनि सां पुछी करे हुन व्यक्ति सां पुछी करे ख़ूब आसानी सां तव्हां उन्हीअ खे हैंडल करे सघंदा आहियो ज़रूरी नाहे कि हर शइ जो तव्हां खे जवाबु ईंदो हुजे त जिथे बि तव्हां हुन में अटको त तव्हां ख़ूब आसानी सां हुन व्यक्ति सां पुछी करे कम करे सघंदा आहियो